हि सुथाबनायाव आं मोनसे ट्रेनिं जोबनायनि उनाव आं सुथाबदोंमोन सुथाबनायना उनाव मा होनो बावगारबाय आं बावगारनायनि उनाव बहुत गोसो होनानै खालामदोंमोन खालामनायाव आं सानसे ओरै दख'नाखौनो आं फारसेथिं बुरजा हाखानो मोनबाय बियावबो बहुत खस्थ' जाबाय आंनि बिनिफ्राय आं निजा आयदा लानानै आरो जयेन खालामबाय खालामनायनि उनाव जयेन जाबाय बिनिफ्राय बहुत मोजाङै इस्ट्रि मारिनायनि उनाव मोजां जाबाय बेनिफ्राय आरो ब्लाउस सुथाबनायावबो फारसेथिं हामा जादोंमोन सुथाबनायाव बिनिफ्राय बेखौबो बहुत खस्थ' जाबाय खस्थ' जानायनि मोजाङै आरो माबा खालामनानै आरो मोजाङै माबा खालामबाय बहत हामा जादोंमोन गोसो होसारनायनि उनाव आंबो बिनिफ्राय मोजां खालामबाय बिखौबो आरो गस्ला सुथाबनायनि उनावबो हामा जादोंमोन बियावबो माबा माबा खालामना जाबाय